जी बोलिए बोलिए ये आप लोग जो कितने लोग हैं दस लोग तो उस अच्छा तो आपको सिर्फ़ धार्मिक स्थलों पर जाना है या बाक़ी

जी तो तीन वहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध हैं मंदिर एक है भोजपुर जो यहाँ से बीस किलोमीटर दूर है वहाँ शिव का मंदिर है फिर यहाँ शहर की बीच में बिरला मंदिर है और अभी इस्कॉन मंदिर बना है तो ये तीन पैसे दो मंदिर है

जी आप लोग दस लोग हैं तो उस हिसाब से मिनी बस बुक कर दिया जाएगा हाँ तो फिर हम ऐसे एक घंटे के हिसाब से घंटे के हिसाब से चार्ज लेते हैं एक घंटे का छ सौ तो फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से अब जब अपन ट्रैवल करेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे कि कितने घंटे और कितना किलोमीटर जा रहा है तो फिर वो कैलकुलेट कर के लास्ट में आपको टोटल बता दिया जाएगा बाक़ी सिक्स हंड्रेट है वन हॉर के हिसाब से सर ये तो फिर फिक्सड अमाउन्ट है फिर भी आप लोग दस लोग हो उसके हिसाब से हम ने बताया आपको प्राइज़ सब के लिए यही रहता है अच्छा चलिए साढ़े पाँच फिर तो आपको कब जाना आप कहाँ तक जी जी हाँ अपनी गाड़ी के साथ ही जी हाँ अपनी गाड़ी के साथ ही एक अजेंट भेजेंगे वो आपको दर्शन भी करवा देंगे जगहों के बारे में आपको बता भी देंगे और फिर रास्ते में जो जगह है फेमस है यहाँ पर वहाँ पर भी आपको घुमा देंगे साथ में जी एन आपको बाक़ी व्हाट्सएप पर एजेंट का और नंबर भेज देता हूँ कल वो आपको पिकअप कर लेंगे आप अपना एड्रेस ये सब बता दीजिए तो हम उनको टाइमिंग टाइम के हिसाब से भेज देंगे जी तो आप व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेज दीजिए जी ठीक धन्यवाद